पंज मार्च ॿ हज़ार तेरहं जनवरी उणिवीह सौ पंजासी पंजुवीह अप्रेल ॿ हज़ार छह चोवीह मई ॿ हज़ार ॾह ॾह मई ॿ हज़ार ॿारहं